میرے خیال سے میری تحریر کی جو ایک منفرد پہچان ہے دوسرے مصنفین سے دوسرے جو ہے لکھاریوں سے وہ اس لئے بھی ہے کہ میں بہت ہی خوشخط انداز میں لکھتا ہوں میرے حرف بالکل جدا جدا ہوتے ہیں میرے حرف جو ہے قابل مطالعہ ہوتے ہیں خاصی بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی اسے کافی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور وہ میرے الفاظ میں زیادہ جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے ملے ہوئے نہیں ہوتے بالکل کھلے کھلے نظر آتے ہیں اور خوشخط میں ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے میری رائٹنگ قابل مطالعہ ہوتی ہے جسے لوگ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں جو کہ اکثر و بیشتر دوسرے لکھاریوں میں یہ بات نہیں ہوتی ہے وہ وہ لوگ الگ انداز میں لکھتے ہیں ملا کر لکھتے ہیں بعض دفعہ املے کو کی شکل کچھ الگ ہوتی ہے تو وہ پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے میں حرف بہ حرف جو ہے اس کے اصلی شکل میں اس کو تحریر کرتا ہوں جس کی وجہ سے میری تحریر بہتر مانی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے دوسرے لکھاریوں سے